मैं बिलकुल कर सकती हूँ चढ़ाई वाले स्थान पर क्योंकि मैं कोंकण की रहने वाली हूँ सिंधु दूर्ग रत्नागिरी गोवा के पास में वहाँ पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ की जलवायु प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और वहाँ की चढ़ाई मैंने चढ़ी है और पथरीला रास्ता होता है लाल मट्टी होती है नारियल के झाड़ काजू के झाड़ आम के झाड़ जिसके कारण सौंदर्य और निखरता है झरने का पानी वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और मेरा अनुभव चढ़ाई को लेकर इस प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर बहुत अच्छा है वहाँ पर हमारा स्वास्थ भी अच्छा रहता है और हम लोग हमेशा प्रति गणेश चतुर्थी पर गणेश जी के लिए हम वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं पूरे बारह दिन रहते हैं और सीज़न में भी जाते हैं जैसे मई जून में वहाँ पर काजू और आम का सीज़न रहता है जिसमें हम वहाँ जाकर रहते हैं और पहाड़ियों पर चढ़ना उतरना वहाँ का एटमोसफेयर और वहाँ का वातावरण से हम जैसे ही स्वस्थ हो जाते हैं और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा